हा ॿारनि खे इस्कूल में बेंक जो कम काज ऐं नीतियूं पढ़ाइणु ज़रूरी आहिनि ॿार इनकरे हुशियारु थींदा पढ़ण जे करे हुशियारु थींदा ऐ ॿारनि खे बैंक जो कोई बि कमु ॾुखियो न लॻंदो ऐं चङीअ तरह करे सघंदा जो हिननि खे इग्नान हूंदो त इहे अॻिते चङीअ तरह बैंक जी कमु करे सघंदा ऐं पंहिंजे वॾनि जी बि मदद करे सघंदा बैंक जा कम कार्ज कीअं थींदा आहिनि जो स्कूलनि में पढ़ाईंदा त ॿारनि खे सवली रीत सां समुझ ईंदो ऐं समुझी बि सघंदा बैंक में वञण खां न ॾकंदा ऐं बैंक जो कमु चङीअ तरह करे सघंदा ऐं समुझी सघंदा हुशियारु बि थी सघंदा